छठि पूजा होइत छै पूड़ी पकवान पकैत छै दूर्गा पूजा होइत छै बलि विभूति पड़ैत छै काली पूजा होइत छै बलि विभूति पड़ैत छै दीपावली होइत छै साँझ बाती पड़ैत छै चौड़चन पाबनि होइत छै तऽ पूड़ी पकवान पकैत छै रवि शनि पाबनि से होइत छै मुसलमान सभकेँ पाबनि होइत छै रोजा होइत छै रोजखोली होइत छै